हाँ मुझे मालूम है खाना बनाने से पहले कौन कौन सी सामग्री तैयार रखते हैं जैसे बर्तन मांज करके साफ़ रखना कढ़ाई को साफ़ करना कूकर को साफ़ रखना उसकी सीटी लगाकर के रखना चाय बनाने वाले बर्तन को साफ़ रखना सारी सामग्री को अपने पास रखकर के माचिस को रखना अपने पास में गैस को तैयार रखना गैस खुला है या बंद है ये भी ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ें अपने पास में होनी बहुत ज़रूरी है तभी हम सारी सामग्री को तैयार रख सकते हैं